یہ سوال دراصل آپ کی رائے جاننے کے لیے کیا گیا ہے کہ آپ کے علاقے میں آرٹ اور کرافٹ کو عام لوگوں کے لیے کیسے قابل رسائی بنایا جاتا ہے آپ کا جواب اس بات پر مبنی ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے علاقے میں حکومت یا ادارہ سبسڈی دیتے ہیں رائتے فراہم کرتے ہیں یا ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو عام آدمی کی مالی استطاعت میں ہو